ہیلو سر گڈ مورننگ سر آپ پروپرٹی ڈیلر بول رہے ہیں ہمیں مظفرنگر کے علاقے میں شاہراہ پہ ہی بالکل فرنڈ فرنڈ شاہراہ کے بالکل فرنڈ پہ زمین کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں ایسی زمین چاہیے جہاں پہ ہم فیکٹری وغیرہ لگا سکیں

ایسی زمین ہو کہ آس پڑوس میں گھر بھی نہ ہوں کیونکہ جب فیکٹری لگائیں گے ہم جوتے چپل وغیرہ کی یا اس طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں لگائیں گے تو ایسی چیز ہونے چاہیے کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو

جی جی کیا وہ بالکل بالکل ہمیں فرنڈ پہ چاہیے اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر آنے اور جانے والے کو اس راستے سے گزر جائے ہمیں تقریباً تقریباً وہی تین سو گز چاہیے جی اور آپ ایسے علاقے میں بتلا دیجیے تاکہ ہم بآسانی وہاں پہنچ سکے جی اور اپنے جی سر میں یہ کہنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس دفتر ہیں یا آپ کے جو بھی جس مقام پہ آپ کام کرتے ہیں اس کا بھی ایڈریس پورا بتا دیجیے تاکہ ہم بآسانی وہاں پہنچ سکیں جی جی جی جی اچھا جی جی جی جی جی تھینک یو سر بہت بہت شکریہ آپ کا